हलो तव्हां किथे बीठा आहियो मां हिते मेढे बिल्डिंग जे हिते बीठी आहियां उनजे साम्हूं हिकु दुकानु अथव ॻाढ़े कलर जो उन वटि आहियो सीधे जो दुकानु अथव सिधो हुन पासे अचो तव्हां मां हुते ई आयांव